अस लोग सोचनें आं कि पढ़नां जरूरी ऐ जां नेंई पढ़नां चाही दा ऐ पढञनैं कन्नैं सब कुश मिलदा ऐ सब कुश हासिल होंदा ऐ जे अस लोग पढ़गे नी ते केह् करगे दुनियां च जे पढ़ी गेदे होगे फिर अस हस्पिटल च दफ्तरें च फैक्ट्रियें च मनेज़र दी नौकरी करी सकनें कंप्यूटर पर बैठी सकनें होर बड़े सारे कम्म करी सकनें ते पढ़नें बास्ते साह्नू स्कूलें जाना पौंदा स्कूलें च जाई जाईयै मारां खाइयै ते फिर गै कुदै साह्नू पढ़ाई आंदी ऐ ते ओह् बी ध्यान देनां पौंदा ऐ ते धायान देगे ते सारा किश होग ते तां करियै पढ़नां बड़ा जरूरी ऐ ते साढ़े बचार च एह् ऐ कि पढ़ाई लखाई जरूर करनी चाही दी ते जे अस गै नी पढ़े लिखे दे होगे ते अग्गें आह्लैं केह् पढ़नां ऐ ते पिछले जमानें च लोग ते अनपढ़ गै होंदे हे फिर बी नैकरियां चाक्कररियां लग्गी जंदियां हां ते अज्ज कल जिन्ने मर्जी पढ़ो ते डिग्रियां लेई लैओ बड्डे बड्डे स्कूल खुल्ले दे कालेज़ खुल्ले दे सरकारी स्कूल बी हैन जित्थें फ्री पढ़ाई होंदी ऐ ते तां बी नौकरियां पढ़नां जरूरी ऐ ते मेरी मन्नां इयो ऐ कि पढ़ाई नौकरियां बास्ते साढ़ी दमाक गी खोह्लियै ऱखदी ऐ ते तांईयै अस पढ़ी सकनें आं ते तां करियै एह् मेरा बिचार ऐ ते